हे टॉपिका बद्दल हें ट्युरिस्टाचे टॉपीक सो आमचे गोंयांत जाय ते ट्युरिस्ट येतात कित्याक आमचे गोंय जावन आसा एक माणकुलें कशे आनी माणकुलें गोंयांत जाय तें बरेंपण भरलेलें आसा आनी हे ट्युरिस्ट येतात आमच्या गोंयांत बरो पीस ऑफ मांयड बरें वातावरण बरें थंड शितळ झाडां चोवपाक आमची ग्रिनरी आसा सो जायते आसा आमच्या गोंयांत आनी हे ट्युरिस्ट येतात आमच्या गोंयांत ह्यो बिचीस पळोवपाक एन्जॉय करतात ते ओके आनी आमच्या गोंयांत बी जायती फेस्टिवलां जातात सो हे ट्युरिस्ट चडशे आमची फेस्टिवलाक येतात सो लायक नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यान क्रिसमस टायमांत सो दे एन्जॉयंग द क्रिसमस वयर इन दीस गूड वे लायक देर आर मेनी पार्टीज बीच सायड एनॉल बरे पार्टीस जातात बीच सायड सगळें वयतात तिंगा न्यू इयराच्यो पार्टी जातात डान्सीस जातात आनी आमचो कान्नीवलू बी जाता फ्लोट बी जाता सो ट्युरिस्ट आसता बरे फ्लोट पळोवपाक बरी मास्कां घालून बरें बरें हें आमच्या फ्लोटाक गोंयचे सगळें ट्रेडिशन दाखयतात पयलीं तेंपार कितें आसलें तें सगलें हें फ्लोटां दाखयतात आनी हे पळोवन हे ट्युरिस्ट तांकां कितें नॉलेज मेळटा गोंय कसलें आशिल्ले ते पयलें आनी आमचें थ्री किंग्स फिश्टू बी जाता हे कांसावली थ्री किंग्स जातात हे किंगाचे आंगडे घालून घोड्यार वयतात वयर सावन इगोर्ज आसा थंय वतात आनी तिंगाय बी जाय ते ट्युरिस्ट येतात पळोवपाक थ्री किंग्स फिश्ट आनी आमचो सांजिवांचे फेस्त बी जाता हे फेस्त आमी जाय ते तरेची गोंयची खावळ करतात आनी भायले ट्युरिस्ट लोक येतात विजीट करतात हे पार्टीक रेन डांसाक बीन येतात ते आनी सगळें एन्जॉय जातात बरें दिसता

बरे ट्युरिस्ट येतात आनी पळयतात सगळें आमचे गोंय आमचे फेस्टिवल्स आनी तेंकां तें लायक जातात सो